मध्य प्रदेश के लोग अपनी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा को कई प्रकार से व्यक्त करते हैं जैसे मध्य प्रदेश की पिथौरा चित्रकला अत्यंत प्रसिद्ध है जिसमें हाथ से चित्रकारी कि जाती है वहीं मध्य प्रदेश में ही पत्थर की नक्काशी भी काफ़ी प्रसिद्ध है लोग दूर दूर से मध्य प्रदेश के कारीगरों को पत्थर की नक्काशी करने के लिए बुलाते हैं वहीं मध्य प्रदेश का जूट से बना सामान भी काफ़ी प्रसिद्ध है जोकि आपको हर दुकानों पे देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश में ही दरी बुनाई का काम होता है जो कि मध्य प्रदेश की जनजातीय समाज में काफ़ी अच्छे से किया जाता है और वह काफ़ी प्रसिद्ध है